चालीस हज़ार छः सौ दस निन्यानबे हज़ार आठ सौ पच्चीस एक लाख नौ हज़ार नौ सौ दस पाँच लाख अट्ठासी हज़ार छः सौ पंद्रह आठ लाख पचपन हज़ार तीन सौ पच्चीस